दीदी नमस्ते मुझे सोदा चाहिए किस किस के पौधे रखे हैं और कितने के देंगे और कितने के देंगे आम का चाहिए अमरूद का चाहिए गुलाब का फूल चाहिए पपीते का चाहिए दे दीजिए अरे दीदी थोड़ा कम करिए अरे नहीं दीदी आप जानती तो हो भाई कोई कोई अमीर लोग होते हैं कोई गरीब लोग होते हैं आप मज़दूरी करती है दे दीजिए कम करिए चलो दे दीजिए दस का आम का दे दीजिए बीस रुपये पपीते के दे दीजिए गुलाब का दे दीजिए आप आप किस चीज़ के रखते हो दीदी हाँ हाँ चलो दे दीजिए आप किस चीज़ की रखी हो चलो दे दीजिए आम का दे दीजिए अमरूद का दे दीजिए हाँ फ़िर से करेंगे उस उसको लगाऐंगे फ़िर से उसको घोड़ेगे खाद डालेंगे तो उसको बड़ा होगा इसीलिए बड़ा होगा बड़ा होगा तो फरेगा तो उसके पख आऍंगे नहीं करेंगे करेंगे चलो ठीक है हाँ करेंगे भाई हाँ हाँ तो महंगा तो है ही है भाई महंगाई बढ़ गई थोड़ा मज़दूर ही समझिए थोड़ा कम कर दीजिए हाँ ठीक है भाई अमरूद को भी लगाएंगे उसके घोंडे वोंड़े भी तैयार करेंगे हाँ हाँ हाँ खाते खाते वह भी आ जाऍंगे हाँ हाँ तो ठीक है खाद धरेगा तो डॉक्टर के पास जाऍंगे तो उसका भी दवाई दवाई के पैसा भी तो लगेगा